गुड ईभीनिंग मैम मैडम कहाँ से बात कर रहे हैं अच्छा सुमित इस्टूडियो से बात कर रहे हैं मैं एक्चुअली क्या तीस नवंबर कि शादी थी हमारे यहाँ पे आपके यहाँ का इस्टाप आया हुआ था तो परेशानी हमारे विवाह समारोह में उनकी पूरी अच्छे ढंग से वीडियोग्राफी भी नहीं हुई औ सबसे अभी फाइनल के लिए जा के वीडियो ग्रुपिंग कि जो उनकी क्लिप जो थी वो भी नहीं पौहचाई मैम ये परेशानी आप लोगों को पहले से सौल्भ करके रखनी चाहिए और दूसरी बात थी कि आपको लोगों को ऐसा आखिर वादा या प्रौमिस नहीं करना चाहिए कि जिससे सामने वाले को परेशानी आए आप आपके उस जी मैडम डेट तो या के दस दिन पहले हि निकल गई है और हमने आपको फूल पेमेंट भी कर दिया था आपको तो आपसे बस निवेदन इतना है कि आप अपने इस्टाप को थोड़ा सा अच्छे ढंग से मैन्टैन करें और उसके अलावा

मैडम है जीरा तानसेन नगर गवालियर जी मैम आप कह रहे तो आपकी बात का कुछ चलो ठीक है मैडम आप कह रहे हो तो आपकी बात पर विश्वास करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप समय से पहले पहुँचा देंगे जी मैम धन्यवाद